سب سے پہلے پولٹری حمایت کیسے کرتے ہیں مقامی طور پر حاصل کرنا آزادی سے جو گھومنے والے جانور ہیں ان کا انتخاب جیسے کتا بلّی ان کو جو ہے کرنا ہوا تو ہم اپنے گھر میں سے جیسے کوئی چیز بچی ہو تو ان کو باقاعدہ کھلا دیں اور کسانوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسانوں کی آئے جو ہوتی ہے وہ پہلے ان کو پیسے لگانے پڑتے ہیں جیسے اگر وہ پیسے لگائیں گے پہلے بیج لائیں گے اس کو بعد کھاد لائیں گے اس کے بعد پھر اس کے بعد ٹریکٹر والے کو بابو بھیا کریں گے اس کے وہ بھی اس کو تیل ڈلانا پڑتا ہے تو تیل کی بھی رقم وہ لے ہی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ باقی جو منافعہ ہوتا ہے کہتے ہیں چلو ہم کو بعد میں دے دینا جو چھوٹے قسم کے کسان ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر وہ اس کو جو ہے چاہیے کہ جب ان کی فصل تیار ہو جائے فصل کو جب بیچ لے تو وہ ایک پولٹری فارم کھول لے پولٹری فارم جیسے اس کے بعد جیسے مطلب پیسہ لگا رہے گا تو اس میں ہاتھ کا ہاتھ پیسے آتے رہیں گے یہ جب ت فصل اگے گی جب تک جو جمع پونجی ان کی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ادھر ختم ہو جاتی ہیں اسی میں اوپر والا کبھی کبھی ان پہ آزمانے کے لیے ان کے ساتھ میں کبھی باڑھ کبھی طوفان کبھی بارش ان کی فصل کو خراب کر دیتی ہے جس سے ان کی آئے پوری کی پوری تہس نہس ہو جاتی ہے جن میں بے چارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ہماری سرکار نے اس پر ایک اچھا کام بھی کیا ہے کہ چھ ہزار روپئے ان کو آئی مدد مل جاتی ہے لیکن اس میں بھی کچھ گھوس کھور ہوتے ہیں جو ایک ہزار دو ہزار آدھا پیسے وہ کھا جاتے ہیں لیکن سرکار کو تو اتنا میں کرنے کے بعد بھی لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو ان کے کھاتے تک پہنچا پہنچانے کے بعد بھی وہ لے لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر اس بار تم نہیں دوگے تو اگلی بار ہم تم کو پیسے نہیں دلائیں گے